जय झूलेलाल मां स्कूल में हुयसि जॾहिं मां पहाड़ चढ़ाई ते वेई हुयसि असां सां गॾु असांजा मास्तर बि हुआ सभई ॿार हिकु झंगल में पहाड़ चढ़ाई करणु विया हुआ असांजा मास्तर असांखे वठी विया हुया असांजे मास्तरनि ॾाढो ध्यानु सां असांजी संभाल कई हुई असांजी असांजे मास्तरनि असांखे रक्षा पटी पाती हुई जंहिंजे करे अगरि असां पहाड़ चढ़ंदे चढ़ंदे किथे फिसिली बि पऊं त हेठि न किरूं मूंखे ॾाढो ॾकु पियो लॻे मां मना करे छॾियो मुंहिंजा सभई दोस्त साहेड़ियूं चइनि पिया भई गुंजन कुझु न थींदो चढ़ि मथे पर मां मनां करे छॾियो कि न मूंखे ॾकु तो लॻे मां न चढ़ंदसि पर मुंहिंजी मास्तराणियुनि मूंखे समुझायो की गुंजन इहो ॾाढो बढ़िया अनुभव अथेई तूं कोशिशि त करि कोशिशि करण जी हार न थींदी आहे तूं कोशिशि करि अगरि तोखां न थियो त तूं छॾे ॾिजें अगरि थी वेई त इहो ॾाढो सुठो अनुभव थींदइ तुंहिंजे लाइ कुझु न थींदइ तूं वञि त सहीं ॾाढो सरल अथई तूं कोशिशि करि पोइ मां कोशिशि कई मां उहो रक्षा पटो पातो ऐं मथे चढ़ण जी कोशिशि कई धीरे धीरे मां मथे चढ़ंदे चढ़ंदे वयमि मूंखे ॾाढो डपु पियो थिए की मां काथे किरी न पवां या मूंखे कुझु थी न वञे ॿ टे दफ़ा मुंहिंजो हथ फिसिलियो ॿ टे दफ़ा मुंहिंजो पेर फिसिलियो पर धीरे धीरे धीरे धीरे करे आख़िर मां मथे चढ़ी वयसि मथां खां जीअं ही मां हेठि ॾिठो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए की इहो सभु मां पाण अकेले करे आई आहियां ऐं इहा चढ़ाई मां कई आहे मूंखे ॾाढो सुठो लॻो इहो अनुभव मुंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो अनुभव हुयो मूंखे ॾाढी ख़ुशी पई थिए मूंखे मुंहिंजे मथां गर्व पियो थिए जय झूलेलाल